आमी जायते पावट पावटी आमच्या फ्रेंडा आमच्या आमिंगा बाराबोर बायकींग ट्रिपीक गेल्यात जावं दोन वरांची जावं चार वरांची आमी बायकींग ट्रीप केल्या आनी हो आमकां मनोरंजनाचो आनी फायद्याचो कित्याक पडटा आमी सगळीं आमची फ्रेंड्स एकठांय येवन हो आमी दीस सारतांव बट आमी केन्नाच हें प्लेन करपाक एक समन एक वीक पयलीं पासून आमी एकामेका कडेन उलोवन आमी कितें खातलीं आमी खंय वतलीं आमी कशे तरेन वतलीं खुंयचो रस्तो आमी धरतलीं तें सगलें आमी पळोवन आमचो हो वाठार आनी ह्या बायकींग ट्रीप आमची आमी बरे भाशेन सुरू करतांव